पहले कटनी हिकु गांव वांगुरु हूंदो हो इते कुझु बि न हूंदो हो हाणे हिते सभु कुझु ठही वियो आहे वॾा वॾा मॉल ठही विया आहिनि जिते ॿाहिरां माण्हू हिते घुमण ईंदा आहिनि हिते हिक ई जॻहि ते मॉल में सभु शयूं मिली वेंदियूं आहिनि मॉल में वॾियूं वॾियूं दुकानूं ठही वयूं आहिनि जिते माण्हू कपिड़नि सां घर जो सामानु हर हिक शइ हिक ई जॻहि तां सभु कुझु वठी थो सघे पहले मॉल न हूंदा हुआ त दुकानदारनि जी बि कमायूं न थियूं अॼुकल्ह मॉल ठही विया आहिनि जंहिं सां ॿाहिरां माण्हू घुमण था अचनि त दुकानदारनि जी बि सुठे सां कमाई थी वेंदी आहे पहले हिते ॾाढो प्रदूषण हूंदो हुओ हाणे ॾाढी सारी योजनाऊं निकिरी वयूं आहिनि जंहिं सां प्रदूषण बि घटिजी वियो आहे हाणे रोज़ु सुबुह जो हिते कचिरा गाॾी ईंदी आहे जंहिंमें कचिरो असां रोज़ु सुबुह जो फिटी कंदा आहियूं पहले हिते लाईट ॾाढी बंदि थींदी हुई अॼुकल्ह उहा समस्या बि घटिजी वई आहे पाणी ॾाढो घटि ईंदो हो अॼुकल्ह पाणीअ जी समस्या बि कान्हे की पाणी बि अॼुकल्ह सही मात्रा में ई ईंदो आहे स्कूल स्कूलनि लाइ माण्हू ॿारनि खे ॿाहिरि मोकिलींदा हुआ लेकिन अॼुकल्ह हिते बि सभु ह कुझु अची वियो आहे माण्हू हिते ई पढ़ाए था सघनि वॾा वॾा मेडिकल कॉलेज ठही विया आहिनि जंहिं सां ॿारनि खे ॿाहिरि मोकिलण ई कोई ज़रूरत कान्हे की अॼुकल्ह हिते सभु कोई शइ आहे वॾा वॾा गार्डन ठही विया आहिनि जिते रोज़ु शाम जो सुबुह जो माण्हू वेंदा आहिनि पंहिंजो मनोरंजन बि करे ईंदा आहिनि और चकरु बि लॻाए ईंदा आहिनि जंहिंसां उन्हनि जी सिहत में बि कोई दिक़त न ईंदी आहे वॾा वॾा हॉस्पिटल ठही विया आहिनि जितां गांव जा माण्हू बि हेॾे अची ॾेखारींदा आहिनि अॼुकल्ह कंहिंखे ॿाहिरि वञण जी ज़रूरत कान्हे की पंहिंजे ई शहर में सभु कुझु ठही वियो आहे वॾी वॾी जॻहियूं ठही वयूं आहिनि गार्डन पार्क जिते माण्हू पूरो लाभ पंहिंजे ई शहर में प्राप्त थो करे सघे हाईवे ठही विया आहिनि जंहिं सां माण्हू पंहिंजी जॻहि तां ॿिए जी जॻहि ते वञी थे सघे अॼुकल्ह कटनीअ जा माण्हू जबलपुर बाइक ते ई वञी था सघनि वॾा वॾा सुठा हाईवे रोड बि ठही विया आहिनि